दिक्खो जरो थ्होंदा ऐ लोन अवा अस लोक आं ग्राईं साढ़े ग्रां च पता निं चलदा ऐ जिन्ने चिरै च किसै चीजै दा पता चलदा इन्ने चिरे होई गेदा होंदा अस जाह्चै कुतै तां कोई सनांदा ते तां पता चलदा कोई सनांदा निं ऐ केह् केह् लोन होंदा बड़ियां बड़ियां स्कीमां होंदियां आवा साढ़े तक पुजदियां गै निं ओह् किन्निया स्कीमां न किन्निया नेईं लोक सगुआं लोन लेई लेइयै पढ़ियै कुतै कुतै पुज्जी जंदे साढ़े ग्रां दे लोकें गी पता निं चलदा ऐ ओह् उन्ना गै जिन्ना लोन लैते दा होए उन्ना वापिस करदे असें गी पता निं ऐ ग्रां दे लौकें गी लोन थ्होंदा पढ़ाई पर बी लोन थ्होंदा